सरकारी परीक्षा बहुत रङ्गके परीक्षा सभ होइत छै जेनामे भऽ गेल अहाँके टेंथ ट्वेल्थ आओर यू पी एस सी आइ आइ टी आइ टी आइ आओर बिहार पुलिस आर्मी एहिसभके परीक्षा सेहो देबय पड़ैत छै सभ परीक्षाके रङ्ग बिरङ्गके तरीका होइत छै सभके कोनोमे हार्ड परीक्षा होइत छै तऽ कोनोमे अथि जेना एहिमे कोनो कोनो आदमी परीक्षो सेहो छोड़ि दैत छथिन किछु कारणवश आओर रङ्ग बिरङ्गके कार्यसभ होइत छै एहिमे आओर अहाँसभ तऽ जनिते हेबै जे छै से परीक्षा आइ टी आइ के बहुत महत्व देल गेल छै ओ पढ़यमे सेहो बहुत मेहनत करऽ पड़ै छै दिन राति एक करय पड़ैए एहिके बाद जा कऽ कोनो कोनो बच्चा पास होइत छथिन यू पी एस सी के तैआरी बहुत ओहोमे तागत लगैत छै पढ़य पड़ैत छै आओर अभी सेहो ट्वेल्थके परीक्षा होअवला छै आओर टेंथके सेहो फरवरीमे आओर रङ्ग बिरङ्गके परीक्षासभ होइत छै जेना बिहार बोर्ड भेल आओर कोनो कोनो बोर्ड होइत छै दिल्ली बोर्ड यू पी बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड आओर रङ्ग रङ्ग बिरङ्गके बोर्डसभ होइत छै सभमे परीक्षा देबयके होइ छै बच्चासभके आओर जे छै से आओर जे छै से यू पी एस सी बोर्डमे यू पी एस सी के परीक्षा देबयके चाही सेहो बच्चासभके आइ आइ टी टेंथ केला ट्वेल्थ केलाके बाद सेहो बच्चासभ केओ केओ करैत छथिन टेंथो केलाके बाद आओर रङ्ग बिरङ्गके परीक्षासभ होइत छै ट्वेल्थमे जे हइ से अहाँके कोनो बच्चा साइंस लैत छथिन कोनो कॉमर्स कोनो आर्ट आओर सभ परीक्षा दैत छथिन सभके परीक्षा होइत छै एक्के साथमे होइत छै बेराबेरी होइत छै सभके एहि बार फेर हेतै फरवरीमे सभ लोकके परीक्षा ट्वेल्थवला टेंथवला सभ बच्चा सभके बिहार बोर्डके परीक्षा फरवरीमे स्टार्ट भऽ जेतै तऽ ओहिमे बहुत बच्चा बहुत जिला टॉपर हेथिन बिहार टॉप हेथिन कोनो कोनो बच्चा इस्कुल टॉप हेथिन बस आओर जे छै से बहुत रङ्ग बिरङ्गके परीक्षासभ होइत छै